काणकोणात मूखेल येरादारीचे पर्याय म्हणल्यार रसेतो आनी रेल्वे हांगा बसी आसात ज्यो गावांनी वतात

तेच बरोबर दनपारच्या वेळार आनी रातच्या वेळार गांवांन वचपी कोण लोक आसत जाल्यार तांचे खातीर टॅक्सी जावं रिक्शा हांची वेवस्था ना ताका लागून लोकांक त्रास जाता